मुंहिंजो नालो हनी हरवाणी आहे अॼु मां तव्हांखे सिंधी भाषा जे बारे में कुझु ॻाल्हियूं ॿुधाइणा चाहींदसि भारत में इलाही भाषाऊं ॻाल्हाइण में ईंदियूं आहिनि उन में सिंधी भाषा बि हिकु आहे संस्कृतिअ जे आधार में महत्व वधाइण वारी हिकु भाषा आहे हीअं सिंध राज्य जी मुख्य भाषा आहे ऐं भारत में बि अलॻि अलॻि राज्यनि में ॻाल्हाइण में ईंदी आहे हाणे पाण सिंधी भाषा जे इतिहास जे बारे में चऊं त सिंधी भाषा आर्यन जे समय जी भाषा आहे हिन जो विकासु अलॻि अलॻि राज्य ऐं संस्कृतिअ सां गॾु थियो आहे सिंधी भाषा पंहिंजे पाण में ई हिकु ख़ुशि ऐं अॻियां वधण वारी भाषा आहे सिंधी भाषा जी विशेषताउनि जे बारे में चऊं त सिंधी भाषा ॿियनि भाषाउनि खां इलाही अलॻि आहे उन जी व्याकरण शब्द ॿोली सब अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि सिंधी माण्हू मोजिला आहिनि सिंधी भाषा जो महत्व भारत जी संस्कृति ऐं इतिहास में इलाही वॾो आहे सिंधी भाषा में संगीत कहानियूं नाटक जो समावेश थींदो आहे सिंधी भाषा खे बचाइण जे लाइ अगियां लाहिण जे लाइ प्रयास करणा खपनि सरकार बि हिन जे लाए घणियूं नीतियूं ठाहे थी हिकु वाक्य सिंधिनि जो इलाही मशहूरु आहे जय झूलेलाल